हाँ आप होटल खोले हो क्या होटल में कौन सब समान सब आता है बट्टर बनता है और मटन कैसे देते हैं अच्छी बात है साफ़ सुथरा रहता है साफ़ सुथरा रहता है और कितने इस्टाफ लोग रहते हैं आपके अच्छी बात है क्या क्या बनाते हैं आप अपनी होटल में आइटम का नाम बता सकते हैं आप

जी जी और कुछ

हँ वह तो है खाने में क्या वह तो है

खाने का आइटम और कौन सा खाने पीने का सिस्टम वहाँ अच्छा है बैठने की उठने की सुविधा है आप पार्सल भी लगाते हैं पार्सल भेज सकते हैं ऑर्डर ले लेते हैं ठीक है ऑर्डर दिया जाए तो पहुँचाया जाएगा वहीं पर आप इश्टाफ रखते होंगे इसके लिए हाँ वो तो है किचन साफ़ सुथरा रहता है वह तो है ही साफ़ सुथरा तो होता ही है और खाने में और कुछ बताइए ठीक है शाकाहारी में हो गया और मांसाहारी में क्या है और शाकाहारी में ठीक है दाल चावल का उधर कितने कैसे देते हैं अच्छा उसको आप पैक कर दीजिएगा पार्सल लगा दीजिएगा ठीक है